नमस्कार सर बोलिए सर बोलिए कैसे कॉल करना हुआ जी सर हाँ जी सर बोलिए हमारे यहाँ तो अभी यह चल रहा है हज़ार का के जी

और देखिए ना आप कौन सा आम है तो सर हमारे पास वह भी है हमारे पास सर लेकिन वह थोड़ा ज़्यादा हाई रेट वाला है

और जितन जितन जितनी भी होती है सब हमारे पास अवलेवल है अभी

जी सर एक का हैं हज़ार पाँच सौ आठ सौ छह सौ ऐसे हैं सब

जी देखिए देखिए आप ख़ुद ही जी सर कितना चाहिए कितना चाहिए आपको तो यह जो ले रहें आप बचने के लिए ले रहे अपने लिए अच्छा अच्छा अच्छा जी जी कित कौन सा वाला लेना है वह बताइए फिर हम बताते हैं जी

जी यह बात तो सही है जी जी ठीक है सर ठीक है सर ठीक है